مرد کی محبت کیا مرد کمزور ہے مرد کمزور یا بیوقوف نہیں ہوتا بس محبت میں ہار جاتا ہے عورت کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے بیوقوف بن جاتا ہے بڑے سے بڑا زخم جسم پر لگ جائے تو نہیں روتا لیکن وہ عورت جسے وہ دل سے چاہتا ہے اس کی آنکھ کا ایک آنسوں بھی مرد کا حوصلہ توڑ کر رکھ دیتا ہے لوگ کہتے ہیں عورت کے آنسوں بہت بڑا ہتھیار ہے نہیں اصل میں تو یہ مرد کی محبت ہے جو وہ اس کی آنکھوں میں آنسوں برداشت نہیں کر پاتا عورت کی صرف ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی محنت کی ساری کمائی اس پر لٹا دیتا ہے ایک آنسوں کو روکنے کے لیے وہ سب کچھ کر لیتا ہے جو عورت چاہتی ہے اب چاہے وہ مرد باپ ہو بھائی ہو یا شوہر ہو یہ مرد کی کمزوری یا بیوقوفی نہیں ہے یہ تو اس کی محبت کا ایک رنگ ہے اور سارے رنگوں میں سب سے حسین رنگ ہے جب مرد کسی سے محبت کرتا ہے اور اسے پا نہیں سکتا پھر وہ چاہے وجہ کوئی بھی ہو عورت بے وفا نکلے کم ظرف نکلے وعدہ خلاف نکلے اور وہ کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو یقین جانیے کہ وہ ہر رات یہ سوچ سوچ کر مرتا ہے کہ اس کی محبت کسی اور کی دسترس میں ہے کسی اور کو حاصل ہے اس کا اس پر کوئی حق نہیں ہے وہ ان کے ہر لمس کو خیال اور تصور میں محسوس کرتا ہے یہ خیال بالکل ایسے ہی ہے کہ بیک وقت کئی خنجر اس کے بدن میں پیوست ہو جائیں مرد کو محبت کرنے میں وقت لگتا ہے مگر جب محبت ہو جائے تو اس کی محبت سے نکلتے نکلتے مرد بوڑھا ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے مرد کی محبت میں بھرپور سچائی ہوتی ہے یہ بات بھی ہے کہ جب عورت محبت کرنے پہ آتی ہے تو وہ مرد سے زیادہ محبت کرنے پر قادر ہے اور مرد کی محبت عورت کی محبت کے سامنے میں اس وقت پھیکی پڑنے لگتی ہے لیکن اگر وہ عورت کو بے وفائی مل جائے تو وہ اپنا غم کچھ دنوں میں بھلا سکتی ہے لیکن اگر مرد کو بے وفائی مل جائے تو وہ اپنا غم بھلاتے بھلاتے زندگی گنوا دیتا ہے اور زندگی بھر اس ایک صدمے کو برداشت کیے رہتا ہے مرد کی محبت میں ایک بہت گہری سچائی ہوتی ہے مرد کی محبت میں اچھا لگاؤ ہوتا ہے اور تعلق ہوتا ہے